बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है जिसमें कि लक्ष्य है कि बालिकाओं को सक्षम बनाने के लिए हम अपना अच्छे से काम कर रहे हैं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना चल रही है जिसमें कि भारत सरकार सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए आर्थिक स्थिति से पूरा क सहायता प्रदान कर रही है इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंसन योजना चल रही है जिसमें कि भारत सरकार अपनी सामाजिक सहायता कर रही है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता गरीबी रेखा के नीचे जो भी विधवा महिलाएं होती हैं उनकी उनको आर्थिक रूप से प्रदान करने की कोशिश कर रही है उनका उद्देश्य है यह कन्या विवाह योजना है जिसमें कि कन्याओं का विवाह कम पैसों में मतलब अपनी तरफ़ से करने की कोशिश कर रही है निर्धन और कमज़ोर परिवारों की सहायता के लिए आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी के लिए यह प्रारंभ की गई है कन्या विवाह योजना दो हज़ार छ में